اردو بہت ہی اچھا زبان ہے اس کی وہ جس طرح سے ہندی ضروری ہے اسی طرح سے اردو بھی ضروری ہے اردو سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے جی بڑوں چھوٹوں کی تمیز سیکھنا چاہیے بچوں کو سکھانا چاہیے ہمیں اسلامی ماحول اس سے ملتی ہے اسی طرح سے ہمیں اردو بہت ہی ضروری ہے ہر اسکول ہر مدرسے میں اردو کی تعلیم ہوتی ہے اور ہونی چاہیے جس سے ہمیں صحیح اور غلط کا صحیح اور غلط کا فرق سمجھ میں آئے ہم یہی کوشش کرتے ہیں جی ہمارے بچے بھی اسی طرح سے صحیح ار غلط کا تمیز اس کو رہے برے چھوٹوں کی تمیز رہے اس کے لیے اس کے لیے یہ ضروری ہے جو اردو سیکھیں بچے ہندی بھی ہمارے لیے ضروری ہے اس سے بھی لکھنا اور پڑھنا ضروری ہے ہمارے لیے ہمارے بچوں کے لیے ہمیں ہم سب کو چاہیے جو اردو اور ہندی جس طرح سے آج کل زیادہ انگلس میں فوکس کرتا آدمی اسی طرح سے اردو اور ہندی میں بھی زیادہ فوکس کرنا چاہیے